औ जोंहा बै माबायाव सोनो नागिरदोंहाय डनबस्क' स्कुलाव औ डनबस्क' स्कुल दङना बेंथलावनो औ ओमफ्राय सेनेलना दामानो बाराथारना बेखायनो सोआसै आङो डनबस्क'आवसो सोनोसै आं औ दा मोजां जासिगोन खोमा सिगां समावथ' मोजां नङामोन आरो बांद्रायथ' आमफ्राय दाथ' टिचारफ्राबो गोदान गोदान फैला जोब्बायना मोजां जासिगोनानो खोमा एबारनिफ्राय बेखायनो सोबाय आङो डनबस्क'यावनो ए औ हस्टेल हस्टेल दोनगोनना लायस'गोन दोननाय जाथ'नाय नङा हस्टेल जोंनि ओरैनिथ' स्कुलफ्रा दा सम डनबस्क' दं आरो ओमफ्राय बै जोंनि साहाथिं दं आरो बेबायदिनो जेडि उलियामसफोर दं आरो औ बेफोरनो आरो

औ औ गोदान गोदान थागोन बेफोरावबो जेनेबा औ खबर लानाय जागोन आरो बेबायदि गोदावसोरावथ' सोलाबाय जायाना खबरलायाब्ला

औ डनबस्क'आवनो सोनोसै आं मोजाङानो होननानै खोनादों आरो फोरोंनाय माबाफ्रा औ औ गोरलैफोरखौ नायनाय मानाय हस्टेल दोना लायफिनसै आरो औ औ औ